ہم نے ڈنر سيٹ بک کرا تھا اميزون سے وہ اتنا اچھا سيٹ آيا ہے دل خوش ہو گيا بہت بڑھيا لاجواب